ہاں جی جی جی بتائیے سرنکز الیکٹریشین سے ہو رہی ہے بات جی ہاں جی دہاڑی پہ تو تھوڑا سا دقت ہو جاتا ابھی دہاڑی اور ٹھیک پہ دونوں پہ کرتے ہیں آپ جس میں انٹرسٹیڈ ہو اس میں کر دیں گے ہاں کر دیں گے نہیں جی سامان آپ صحیح ہوا جی آپ جیسا مرضی لیں ماڈویلر لیں یا جیسا بھی لیں جی ہاں ہاں ہم نے جگہ کام کیا ہوا ہے یہ مہتا جی کا کام ہم نے کیا ہے اتیاگ ان سر جی کا کام ہم نے کیا ہے ابھی یہ بٹناگر جی ان کا بھی ہم نے کیا ہے جا کے دیکھ سکتے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے بڑھیا کام ہے ہمارا آج سے تھوڑے ہمیں دس سال ہو گٮٔے کام کرتے کرتے ڈھائی سو روپے پر پؤنڈ کا لیتے کم سے کم چھ مہینہ اگر مان کے چلو ایک مہینہ تو کم سے کم لگے گا ہاں پوری فٹنگ وغیرہ ساری اسٹارٹنگ سے کرنی پڑے گی نا انڈر گراؤنڈ ساری جی جی جی جی ہاں سامان بھی دینا پڑے جی سامان آپ کو جیسے آپ سامان وغیرہ ہمیں دے دیں گے سامان دینے کے بعد جیسے آپ ہفتے کے ہفتے پیمنٹ کر دینا تو ہمارا لیبر کے کیا بولتے جی جی جی اور جو بھی ڈرائنگ وغیرہ ہو گئے آپ کے آپ ایڈوانس جی کیش میں کر دیجیے ہفتے کے ہفتے پیمنٹ کر دیجیے آپ جو بھی اکھٹا بنے گا آپ کا پر فلور وائز جیسے جیسے اپنا کمپلیٹ ہوتا جائے گا فلور وائز پیمنٹ کرتے جائیے گا ہاں لے لیں گے منتھلی پر اچھا دیجیے گا آپ انٹرسٹ پندرہ دن میں کر سکتے ہیں مجھے لیبر کو کچھ دینا ہوتا ہے نا ہاں دیکھو آپ کے آپ کے جو ایز پر ڈرائنگ جو اپنے پوائنٹ وغیرہ دی ہوئے ہوں گے نا پوائنٹ جینکشن سارا کا سارا مٹیریل آپ کے کتنا لگے گا کتنا کیا لگے گا میں سارا آپ کو دے دوں گا لیکن میرے کو ڈرائنگ تو پتہ چلے